आं बिफां गायनो हामा हा बाहायो

जोंनि बे बिफांखौ गायोब्ला जोंनि न'आवनो मोन्नाय हासार जेरै बोरमा खि मोसौ खि दाउ खि बेफोरखौ जोङो गारला बायनो नाङा जि जायगायाव जों बिफां गाइयो बे जायगायाव जोङो बे बोरमा आरो मोसौ खि फोरखौ थुब्रायनानै गारनानै हैनांगौ अब्लानो बे बिफाङा नोंनो सानसे समाव मोजां फिथाइ होगोन बेनिखायनो आं बुंहरनो लुबैयो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा जोंनि बे गोबोर एबा बोरमा खि दाउ खि हांसो खिफोरखौ जेराव मेराव गारला बायनो नाङा मोनसे जायगा थि खालामनानै बेखौ जमा दोन्नानै जोंनि बिफां गायनायफोराव सम सम बे बिफांनि गुदियाव गारनानै होनांगौ अबोलानो जोङो बे बिफांनि फिथाइ फोरजोंनो जोङो हाथाइफोराव फानहैनानै एबा फाइखारिफोरनो हरनानै रां आरजिनो हायो बेनिखायनो जोङो बिफां गायनायफोरखौ खम खालामनो नाङा आरो दानफायद्ला बायनो नाङा फांसे बिफां दानफायोबा फांनै बिफां गायनांगौ होन्नाय बादि जों बयबो बेखौ गोसो होथार नांगोन आरो हासारखौ जोङो हाथाइनिफ्राय बायालासेनो गाव गावनि न'आवनो मोनखानाय हासारफोरखौनो जोङो बाहायनांगौ जेरै बोरमा खि दाउ खि मोसौ खि बेफोरनो जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार एबा मोजांथार बेफोरनो जोंनि देहाफोराव जेबो साइड एपेक्ट खालामा बेफोरखौनो बुंहरनानै आं दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथों